एह् मौलवी साह्ब होर गल्ल करा दे एह् मौलवी साह्ब जी में बोला ना भटयाड़ी पंचायत दा लम्बड़दार ते मिगी इक्क इत्थें साढ़े भटयाड़ी पंचायत च समस्या आई दी ऐ इत्थें यरो इक्क कोई लड़ाई होई दी आपूं बिचें थोह्ड़ी ते ओह् इक्क जेह्ड़ा जेह्ड़ा इक्क पास्सा ते ओह् मुसलमान ते उ'नें कोई पंगा कीते दा ते में तुसेंगी सलाह् लैना चांह्ना कि भाई उ'नें गी असें कोई पनिशमेंट करनी ते किस स्हाब कन्नै तुस कोई उं'दे अपने तुस मिगी सनाओ आं कोई मुस्लिम धर्म दे बारै च थौह्ड़ा बौह्त ओह् यरो कुसै दा समान हा ओह् समान चुक्कियै लेई गेदे न चोरी करी गेदे न हां हां अच्छा में हां ठीक ऐ में उ'नें गी थोहाड़ा जेहा जागरूक करना थोह्ड़ा डराना कि एह् ऐ कि ओह् समझी जान गल्ल हां हां अच्छा अच्छा इ'या साढ़े धर्म बिच्च बी आखदे बड़ा बड्डा पाप होंदा ऐ चोरी करना बड़ा बड्डा पाप होंदा ऐ होर ते अगले जनम बिच्च बी सुख निं मिलदा ऐ चलो तुसें मिगी सलाह् दित्ती ऐ इस सलाह् आस्तै में थुआढ़ा धन्नबाद करना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक